آپ کو اپنے عضر کی طرف سے ایک نوٹس موصل ہوا جس میں کہا گیا ہے کہ تنخواہ کے پروسیسنگ کے لیے آدھار لنک کرنا لازمی ہے فرض کریں کہ آپ کسی ساتھی کے ساتھ تنخواہ کے پروسیسگ کے لیے لازمی آدھار کو جوڑنے اور ضرورت کے تعمیل کے لیے ضرور اقدامات کی منصوبہ بندی کے بارے میں عضر کریں حالیہ نوٹسٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں